हमे फूल लगेलियै फूल जे लगबैत छियै तऽ फूल जे फूलै छै तऽ देवताके चढ़ेलहुँ भगवानके चढ़ेलहुँ तोड़िके भोरेकऽ सुतिकऽ उठलहुँ अपन पूजा पाठ करि केलहुँ अपन फूल तोड़िके चढ़ा देलहुँ फूलकऽ फूलगाछीमे गेलहुँ ओ हवा देलक तऽ ओ हवा लगेलहुँ अपन फूल भेल मने फूल कऽ अपन अथी चढ़ैलहुँ बाबा पर बाबाकेँ चढ़ाके अपन भगवान पर चढ़ाकै जे अथी होइए से अपन करय छी अपन की करी वएहसभ करैत रहै छी पूजा पाठ अपन सेसभ करलु अपन पौधामे अपसभ रङ्गके हमे फूल लगेलू गुलाबके ओहिमे की कहय छै अड़हुलके फूल लगेलू गेँदा लगेलू इएह अर फुल लगायके भगवानके चढ़बैत रहैत छी